हेलो हाँ आप कौन हाँ अच्छा हाँ हाँ एक मंथ के लिए अच्छा पूरा मनाली घूमने के लिए अच्छा हाँ आपको मिल जाएगी कितने स्टूडेंट हैं तीन लोग हैं हाँ हाँ तीन लोग हैं हाँ हाँ ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है मनाली में आप घूम सकते हो तो वो पुलिस का है तो पुलिस को बोल देना कि हम प्रोजेक्ट के लिए आए हैं दो बाइक हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसीलिए एक ही बाइक लिए हैं

हाँ लाइसेंस नहीं है आपके पास तो होगा हाँ हाँ तो जो चला रहा है जो चला रहा है ना बा अच्छा तो फिर आप बनवा के आप आ गए हो मनाली कि अभी आप आ गए हो हाँ तो उसको हाँ बोल देना कि हम दो लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो चल जाएगा वैसे एक जन के पास भी होगा ना तो चल जाएगा आराम से ड्राइविंग लाइसेंस बस ये है कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसको चलाने मत देना हूँ हाँ

तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाओगे उस हिसाब से हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे हर जगह तो हर जगह के लिए अलग अलग गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी अच्छा तो आपको हम माउंटेन गाड़ी दे सकते हैं वो आपको उसका रेंट पड़ेगा आपको ट्वेल थाउजेंड तक तीन जन के लिए हाँ अच्छा पूरा मंथ हूँ हूँ

हाँ गाड़ी हमारा एक हाँ हाँ अब वो लोकेशन हम ब भेजेंगे तो आप उस लोकेशन पर आकर आपकी अ जो गाड़ी है उसको बस पेमेंट दे देना और वो एक रिसिप्ट आपको मिलेगी आप उसके पास ही रखना फिर वो एक मंथ के बाद हमको वही रिसिप्ट चाहिए एक्सेप्ट करेंगे कि आपने ही ले गई थी गाड़ी तो हाँ ठीक है ओक हूँ ओके हाँ ठीक है